औ आंसोलै डाक्टार बाबु आंसो औलै एसे बेमार जादोंमोन औ मोनायाव गोजाङो एखनबा सियानो थोलाइलाया माबा दसेनो औ मुलि जाबा एसे मोजां मोनसैलाय आमफ्राय दसेनो माबा गोजांनानै सियानो थोलाइलाया बेखौनो मुलिया औ मुलिया ओरैनो लखेलाव बे फिसा फिसौ डाक्टार नाव बायनानै जानाया मेलायथारासै ओंखाइनो औ ओंखाइनो सार नोंनावसो थुजाहैनो नंदोंमोन आं

नायजाफेराखै नायजानाया ओरैनो जानला मोनला लखेलनि मुलि जालागासिनो

औ औ औ औ बेखौनो नायजानोबो सानदोंमोन आङो दा ओमफ्राय सारखौ माब्ला लोगो मोनगोनब्रा आं एसे नायजानो नंदोंमोन औ औ औ औ दे दे औ होनबा इसे चेकाप खालामनांगोन ना होनबा औ औ औ औ बेखौनो सानबाय थादों आं माथो मुलिया मिलाया मिलाया बिथोरफ्रावसो बोरैबा जाबाय नामा नायनांसिगोनसो नामा होननानै साननानै दा सारनावसो सासे मानसिनाव नाम्बार लानानै फन बुनाय जादों होनबा आङो औ औ दे दे सार दे औ औ औ देहायाबो एसे ओमफाय देहायाबो मोजां मोनाना ओरैनो दफाल' मोजां मोनो ओमफ्राय आरो ग्रोब सिखारो

औ औ औ ओमफ्राय जानाय लोंनायखौ मा मा बासिनांगोन औ औ मा होनदों

औ औ औ औ औ औ नोंगौ नोंगौ सार औ औ औ औ औ होनबा जानायफोरखौ मानि लोंनाय जानायफ्रा बे गुसु खौ मोनलोंआ जागोन ना होनबा गुदुं गुदुं बेबर खालायसै औ ओमफ्राय बे औ दे होनबा आङो गाबोन थायाबाबो समफोर थांसै सार दे ना नाम्बाराथ' थाखाबाय नालाय आं ओ औ दे आं फन आं थाङोबा फन खालायसै दे सार दे दे औ दे दे होनबा दे औ दे दे दोनसैलै सार दे